ہیلو بھائی کہاں پہنچے آپ اچھا وہیں پہنچے ہوئے ہو تو آپ چار باغ میں اتر کے آپ کو ایسا کرنا ہے کہ رائٹ سائڈ میں کیا کہتے ہیں ہری ایک ٹیکسی ملے گی وہ آواز لگاتے ہوئے رہتے ہیں چوک چوک کے لیے تو وہاں پر آپ کو چوک کے لیے گاڑی پہ بیٹھنا ہے پھر وہاں چوک پر اتر کر آپ کو پھر سے دبگا سیتاپور بائی پاس کے لیے بیٹھنا ہے سیتاپور بائی پاس کے لیے جیسے بیٹھیں گے آپ تو وہاں پر سیتاپور بائی پاس پہ جب پہنچیں گے تو پہنچ کر وہاں اتر کر آپ کسی سے پوچھ لیئے گا پھر کیا کہتے ہیں اندھے کی چوکی کے لیے اندھے کی چوکی پہ جب کے لیے وہاں سے جب گذریں گے تو اندھے کی چوکی پر آ کر مہپت مئو کا راستہ پوچھ لیئے گا کسی سے تو وہاں پہنچیں گے تو مہپت مئو کا راستہ جیسے اندر گھسیں گے تو آپ وہاں پوچھ لیئے گا کہ کیا کہتے ہیں مہپت مئو لڑکے کا مدرسہ کس جگہ پر ہے تو اس جگہ پر پہچنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا تو وہیں پر ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے تین مالے کی تین منزل کی تو اس میں دوسرے منزل پہ میں رہتا ہوں آپ کسی سے پوچھ لیئے گا تو بتا دیں گے آپ کو اور یہی ہے مطلب کہ ایڈریس آپ آسانی سے پوچھ کے آ سکتے ہیں آپ کو وہاں سے کیا کہتے ہیں ٹیکسی ملے گی ٹیکسی پہ بیٹھ کے آپ آ جائیے گا ٹھیک ہے